मुंहिंजे मुंहं ते नंढा नंढा वार हुजण जे कारण मेकअप बराबरि लॻे न पियो मुंहिंजे मुंहं ते जीअं फाउंडेशन पाउडर त मां ऑनलाइन ॾिसी करे हिकिड़ो रेज़र घुरायो जंहिं सां फ़ेस असां शेव करे सघंदा आहियूं हुनजो नालो हेरीज़ रेज़र हुओ त उहो ॾिसी करे हुन ते जीअं लिखियल हुओ उअं मां श पंहिंजे मुंहं ते शेव कंदी वियमि त त हुनजे हिसाब सां उहो शेव करण खां पोइ मुंहिंजे मुंहं ते ॾाढा नंढा नंढा दाणा निकिता सॼो ॻाड़ो ॻाड़ो थी वियो मुंहिंजो मुंहुं ऐं सॼो सड़े थो पियो मुंहिंजो मुंहं त उहो ॾाढो ख़राबु प्रोडक्ट आहे त हुनजे लाइ मां तव्हांखे वापरण लाइ उहो सलाह न ॾींदमि